खुले पानी में तैरते समय सुरक्षित रहने का सबसे बड़ा तरीका है कि हम पानी में बइलैंस बना के अपना पैर को जमाते हुए तैरना चाहिए और खुले पानी में तैरने से हमारा स्वास्थ्य अति उत्तम होता है खुले पानी में तैरने से हमारा स्वास्थ्य का शरीर का जो मांसपेशी है वो बहुत ही मजबूत बनती है और स्वस्थ हमारे परिवार हमारे शरीर में कोई बीमारी जो है वो भी दूर हो जाती है मांसपेशी का खींचाव होने से हमारे शरीर का जो मांसपेशी है वो हाथ चलाने से पैर चलाने से या जो आदमी को गैस का बीमारी हो गैसट्रिक जिसे कहा जाता है पानी में अगर हम बस आधा घंटा करीब अगर हम लोग बैठ के अगर उस पानी में बैठे रहें तो हमारा पेट का गैसट्रिक भी लगभग समाप्त हो जाता है जिस आदमी को गर्मी की बीमारी हो वो आदमी अगर पानी में बैठते हैं और तैरते हैं तो उनका जो भोजन पाचन क्रिया है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है और बड़े तालाब में सबसे बड़े बाला होता है फिसलन वाली जगह बड़े तालाब में बहुत ही संभल के तैराकी करना चाहिए उसमें तेज प्रवाह जैसी जो बाधा होती है वो उससे बचना चाहिए और तेज प्रवाह जहाँ पानी का है वहाँ पर बहुत ही सावधानी से हमें त तैरना चाहिए ताकि उसमें अगर बायलेंस अनबैलेंस अगर हो जाता है तो लोग को डूबने का बहुत ही बड़ा ये हो जाता है कि हम तैराकी संभल के करें और खुले पानी में तैरने से हमारा स्वास्थ्य अति उत्तम और मांसपेशी के खींचाव या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको तैरने के टाइम में अगर अनबैलेंस हो जाता है तो कभी जैसे कान में पानी चला जाना मुंह में मुंह में नाक द्वारा पानी चला जाना वो घातक साबित होता है इसलिए तैरने के समय में मनुष्य को एक एक चीज पर ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे तैराकी करें जिससे कि हमारा शरीर में अंदर पानी ना प्रवेश कर पाए इसका हमें सुरक्षा खूब ध्यान देना चाहिए और जो बड़ा तालाब है उसमें उसमें मिट्टी सड़ के फिसलन हो जाती है जिसके कारण कभी ऐसा देखा गया है कि पैर टूटने का डर होता है और हाथ टूटने का डर होता है या चोट लगने का डर हो जाता है इसलिए बड़े तालाबों में हमें बहुत ही सावधानी से तैरना चाहिए और तैरते के समय हमें बहुत ही संभल के जो शरीर को अपना बचाते हुए और कहीं चोट ना लग जाए या हमारे शरीर के अंदर पानी तो प्रवेश नहीं कर गया जिसके कारण बहुत ही ऐसे लोगों को देखा गया है कि कान का कान में पानी जाने से कान में दर्द जाना होना या आँख लाल हो जाना या कहीं चोट लग जाता है तो उनके शरीर के अन्य पेट में भी बहुत ऐसा देखा गया है कि पेट में चोट लगने के कारण हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है इसलिए बड़े तालाबो में हमें बहुत ही संभल के और सबसे बड़ा है जब बाढ़ आती है जहाँ तेज प्रवाह पानी का चलता है वहाँ पर हम बहुत ही संभल के और फिसलन की जगह पर हमें जमीन पकड़ के चलना चाहिए पैर से या एक बड़ा कोई लाठी या डंडा का सहारा लेते हुए थारते हुए जिसको कहा जाता है हिंदी में जो उसका आकलन लेते हुए हमें पार करना चाहिए उसमें क्या होता है कि पैर अगर फिसल गया तो आपको डूबने की ज्यादा शंका बढ़ जाती है जिसके कारण लोग बहुत गहरा पानी में चले जाने के कारण लोग डूबने का बहुत ही खतरा बढ़ जाता है इसलिए हमें बहुत ही संभल के बहुत ही संभल के तेज प्रवाह पानी में बहुत ही संभल के चलना चाहिए ताकि हमारा शरीर में कोई प्रकार का ऐसा चोट ना लग जाए जिससे हम घायल अवस्था में अस्पताल में पहुँच जाए ऐसा नहीं होना चाहिए और हमें खास के तालाबों में तालाबों में तैरते समय सुरक्षित रहने का सबसे बड़ा तरीका है कि तेज प्रवाह जैसे पानी जहाँ बहती है वहाँ बहुत ही संभल के और आ छत और चट्टानों से बच के चलना चाहिए